دہلی جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی راجدھانی ہے اسی لیے یہ کاروبار اور بزنس کے لحاظ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے یہاں کے کاروباری شعبہ نے ملک کی تعمیر و ترقّی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے دہلی کا کاروباری شعبہ دیگر تمام شعبوں اور صنعتوں کے افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ملک کو ترقّی کے راہ پر لے جانے پر مکمل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے دہلی کا کاروباری شُعبہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے دہلی اور مُلک کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہو